जोंनि समाजाव मोसाग्रा फोरोंग्राया दङ फैयो जायगानि ओनसोलनि जाय जाय मोसानो गोसो गुदुं मोसानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोर बिसोरखौ मोसानो फोरोंनाय जायो दा बिथांमोनहा मोसानो फोरोंनायजों लोगोसे माखासे दामनाय देनाय बेफोरबादिबो फोरोङो दा बेफोरखौ खालामनायाव इसेबाबो जौगानाया फैदों ओनसोलाव मोसानाय दिन्थिफुंनाय हारिमुवारि बिथिंआव इसे मोजां साबसिन फैदों जादों